हलो क्या हैं मैम मुझे दो दिन बाद का अपॉइंटमेंट चाहिए था

अच्छा मैम मुझे ऑक्सीजन फेशियल करवाना था क्या आपके यहाँ ये अवेलेबल है तो क्या दो दिन बाद मैं करवा सकती हूं और मुझे थ्रेडिंग भी करवाना था मैम इसके अलावा क्या आपके यहां मैनीक्योर और पेडीक्योर और भी होता है अच्छा क्या आप ब्राइडल मेकअप भी करती हैं अच्छा तो आप मुझे बता दीजिए ऑक्सीजन फेशियल और थ्रेडिंग का मुझे टोटल खर्च कितना आएगा अच्छा मैम तो आप मुझे बता दीजिए मैं दो दिन बाद आना चाहती हूं तो किस टाइम आ जाऊं जिस टाइम आप फ्री हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगी अच्छा क्या उस टाइम पार्लर खाली होगा अच्छा ठीक है और आप ठीक है आप मुझे बताइए कि और कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं आपके पार्लर से कर सकती हूँ अच्छा आप मुझे बताइए क्या वहाँ पे मुझे ब्युटी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे अच्छा मुझे वो निविया कंपनी का एक फेस वॉश फेस पाउडर और एक क्रीम चाहिए था क्या ये तीनों चीज आपके पास मिल पाएंगी अच्छा ठीक है मैम आप सब कुछ तो मुझे बता दिए हैं लेकिन क्या आप मुझे अपना एड्रेस एक बार क्लियर कर सकती हैं बोलिए अच्छा मैम क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूं अच्छा आपके पास मतलब गूगल पे फोनपे सारे टाइप के पेमेंट जो ऑनलाइन होते हैं सब अवेलेबल हैं मैम क्या आप मुझे रेंट पे कुछ ज्वेलरी भी दे सकती हैं नहीं मैम मुझे सिर्फ अलोय की ज्वेलरी ही चाहिए अच्छा मुझे सिर्फ एक नहीं मेहंदी वैंदी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो सब मैं खुद कर लेती हूं तो आप मुझे बताइए कि ज्वेलरी का मुझे कितना खर्च होगा नहीं मुझे बहुत ही नॉर्मल सी ज्वेलरी चाहिए क्योंकि मुझे छोटी सी पार्टी में पहन के जाना है तो बहुत ही भारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे नॉर्मल सा एक नेकलेस और उसके साथ कुछ जो रिंग वगैरह हो या चैन वगैरह हो बस इतना ही चाहिए कोई भी भारी ज्वेलरी या कुछ भी मुझे नहीं चाहिए

ठीक है मैम थैंक्यू अब मैं आपके बताए हुए समय पे दो दिन बाद आऊंगी ओके मैम